نہیں مجھے نل کا پانی نہیں ملتا میں آر او کا پانی پیتی ہوں یدی مجھے نل کا پانی ملتا تو میری زندگی کافی مختلف ہوتی نل کا پانی لینے میں کافی وقت لگتا ہے نل کو چلانا پڑتا ہے اور جو پانی میں پیتی ہوں آر او کا وہ ایک دم صاف آتا ہے اور ایک دم آ جاتا ہے اس میں کوئی وقت نہیں لگتا تو اگر میں نل کا پانی پیتی تو میری زندگی کافی مختلف ہوتی پانی صاف ہے